और फिर वहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ों पर भी जाना आना रहता है बहुत सारे जैसे राम मन्दिर बना था तो वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट करना होली दिवाली अलग अलग कन अलग अलग स्टेट्स में जाकर सेलिब्रेट करना एक अलग एक्सपीरिएन्स देता है नॉर्थ इण्डिया और साउथ इण्डिया में भी बहुत अलग एक्सपीरिएन्स रहता है नॉर्थ इण्डिया में सेलिब्रेट करना एक अलग अन्दाज़ रहता है लेकिन साउथ इण्डिया में भी एक अलग तरीका होता है सामाजिक कार्यालय में होता है और रही छोटी मोटी पार्टीज़ वग़ैरह में सेलिब्रेट करना दिवाली होली और फिर राम मन्दिर में जाना वहाँ पर सेलिब्रेट करना वहाँ पर जब राम मन्दिर बना था तब बहुत भक्त और बहुत लोग जा जाकर सेलिब्रेट कर रहे थे अधिकतर हिन्दू जाकर वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे और फिर एक दूसरे को कलर लगाना दीया जलाना मिठाई खिलाना यह बहुत अलग एक्सपीरिएन्स अलग मोरल देता है सेलिब्रेशन का और फिर और फिर दिवाली हो गई होली हो गई दशहरा ईद बक़रीद ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे जो फ़ेस्टिवल होते हैं जो एक धार्मिक कार्यालय भी बहुत सारे होते हैं अग भी अभी रमज़ान चल रहा है तो एक मुस्लिम एक अलग सेलिब्रेट करते हैं हिन्दू के लिए दिवाली हो गई है धार्मिक कार्यालय हो गए कोई नया नया मन्दिर बनना नया नया मस्ज़िद बनना अपने अन्दाज़ में उस बनने के लिए सेलिब्रेट करना एक अलग सा एक्सपीरिएन्स देता है मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरिएन्स है मैं मुम्बई में गई थी वहाँ पर धार्मिक स्थल पर गंगा गंगा माता की आरती करना एक अलग एक्सपीरिएन्स देता है झारखण्ड में आप जाएँगे ऋषिकेश में वहाँ पर गंगा माता की आरती होती है बनारस में आप जाएँगे वहाँ पर घाट होता है वहाँ पर धार्मिक स्थल होता है वहाँ पर आरती करना पूजा पाठ करना एक अलग एक्सपीरिएन्स देता है मुम्बई में आप जाएँगे महाराष्ट्र में आप जाएँगे वहाँ पर गणेश चतुर्थी की जो पूजा होती है इतने अच्छे और धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है उसको एक अलग सा एक्सपीरिएन्स दे जाता है वह मैं वहाँ पर भी गई हूँ और मुझे वह बहुत अच्छा लगता है उसको देखना सुनना वहाँ पर डान्स करना कलर लगाना बैण्ड बाजा बजाना एक गणेश भगवान को अपने घर लाना छप्पन प्रकार के भोग चढ़ाना आरती करना सुबह शाम व्रत होते हैं बहुत लोग एक पूरा ट्रेडिशनल औरतें पहनती हैं जेन्ट्स पहनते हैं बच्चे भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं धार्मिक कार्यालय पर मेरा बहुत ज़्यादा जाना आना रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर सेलिब्रेट वग़ैरह किया है और मैं एक जब अभी नए बाइस जनवरी को राम मन्दिर का उद्घाटन हुआ था वहाँ पर भी मैं गई थी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरिएन्स रहा था वहाँ पर जाने का भी वहाँ पर मोदी जी आए बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस आए बड़े बड़े लोग आए आम जनता भी आई लेकिन कोई भेदभाव नहीं सब आए दीया जलाना पूरे इण्डिया में एक अलग सा माहौल सब अपने अपने घरों में दीया जला रहे थे दिवाली मना रहे थे कि राम आए हैं राम आए हैं तो वह भी एक अलग एक्सपीरिएन्स रहा है मेरा